गोंयांत वेगवेगळ्या स्टेडियमांनी वेगवेगळ्या तरेचे खेळ हे चालूच आसता वर्साच्या बाराय म्हयने हो खेळ चालूच आसता अशें म्हणल्यार चलता गांवगिऱ्या वाठारांतले भुरगे बीन आपआपल्या गांवांनी हो सगळे खेळ खेळ खेयटा क्रिकेट फुटबॉल कबड्डी एथलेथिक्स अशें खेळ आमच्या गांवांनी स्टेडियमांनी चालूच आसता पुराय गोंयभरांत फुटबॉल हो एक खेळ सगळ्या भुरग्यांच्या व लोकांच्या मना काळजांत भरिल्लो आसा हाच्या खातीर सगळे लोक आय एस एल आय एस एला खातीर ग्रावंडांनी भरून येतात हो खेळ चार ते पांच म्हयने चलता तरी आसतना फुटबॉल हो खेळ वर्सभर आमचे तरणाटे भुरगे खेळत आसतात फुटबॉल सोडून क्रिकेट कबड्डी वा बाकीचे सगळे खेळ हेवूय बीन चालूच आसतात इंटरस्कूल कॉम्पिटिशनां तांचोय बीन खेळ हे प्रत्येक ग्रावंडाचेर म्हणटा तशें चालूच आसता हे खेळ क्रिकेट फुटबॉल हे गोंयांत व्हडा संख्येन अशे चालूच दवरता